ہلو کیا آپ امازون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں طلعت جہاں بات کر رہی ہوں میں کچھ دن پہلے آپ کا امازون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے جی جو کہ پانچ ہزار روپے کے تھے تو میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کردیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے ہیں میں بہت اداس ہوئی جی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں اور اسپیکر میں جو فام لگی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ٹائٹ ہے جو میرے کانوں کو بھی درد دیتی ہے ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ بالکل ایک دم مڑے ہوئے کارٹن میں آئے تھے جو کہ شاید ان کو خراب بھی کر سکتا تھا یہ موبائل سے جلدی کنکٹ نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہوگئے ہیں